हांवें पायस आनी चण्याचो रोस मागयल्लो तुमी म्हाका दुसरेंच कितें तरी धाडलां अशें करचें न्हु दुसरे फावटी कितें ऑर्डर करता तेंच धाडचें आनी हें नोंद करून घेवचें आनी तुमची सर्वीस सारकी ना